इक बारी असें ट्रैकिंग करा दे हे ते रस्ते च जाइयै सानूं केह् बड़ा सारा तफान ते बरखा लग्गी पेई जेह्दी बज़ह् नै सानूं थोह्ड़ी जेहा रुकने पेआ पर असें सिज्जी ते गे असें पैह्लें जाइयै केह् कीता तुप्पेआ कोई शैल्टर जेहा तुप्पेआ कि कुतै असें खड़ोइयै ते उत्थें अग्गैं जाइयै इक टबरू जेहा लब्भेआ जेह्दे थल्लै असें चारों दोस्त खड़ोई गे हून ठंड ते इन्नी उप्परा दा तफान बी इन्ना चलै कि केह् आखचै हून तुसेंगी बरखा बरखा शैल पेई तफान तफून बरखा बुरखा बरहाई ते ओह्दे बाद जियां हटी दे असें निकली ते चली पे अग्गें जियां ठंड बी बधी जैकेटै जुकटां असें पाई दियां हां ते ओह् लेदियां हां असें अपने मूंढे पर रक्खी पाई लेइयां ते चली पे अस अग्गें ते जियां कि ओह् अगर एह् करदे करदे अग्गें अस पुज्जी गे होर मज़ा ते एह् ऐ कि इ'यां प्हाड़ें च रैह्ने दा ते एह् ते बड़ा मतलब ठीक ऐ जो बी ऐ बरखां बुरखां होंदियां रौंह्दियां ते रस्ते च जंदे जंदे केह् होई गेआ शाम्मी इक जागत होई गेई साढ़े कन्नै बखार बखार ते होई गेआ बखार दा केह् करचै चलो इक चा असें कन्नै इक लेदी ही पैरासिटामोल दी टिक्कियां ते बाकी पैरासिटामोल दी टिक्की लेइयै ते इक होर लेइयै मूव बी रक्खी दी ही स्प्रे बी रक्खी दी ही होर एह् सब चीज़ां मिट्ठा तेल एह् सब कोई दर्दां दुर्दां होई जान ते अस मिट्ठा तेल दा यूज करने होन्ने आं ते जियां कि उत्थें पुज्जे ते उत्थै असें केह् कीता सारें शा पैह्लें मिट्ठा तेल मलेआ उसी जिसी ओह्दी लत्तां पीड़ा होआ दियां हां उ'नेंगी मिट्ठा तेल मली ओड़ेआ ते केइयें गी शू बाईट होआ दा हा शू बाईट पौडर बी रक्खे दे हा ते मुड़ें कोला दा बूट खल्हाइयै शाम्मी गिल्ले होई गे गिल्ले बूटें दे चले दे फ्ही शूज़ बाइट होएदा हा जित्थें जित्थें उत्थें उत्थें फूट फुट्ट पौडर बी लाया उं'दे उप्पर ते ओह् सब चीजां लेइयै रक्खने होन्ने ते बाकी पैरासिटामोल दी टिक्की ही ओह् दित्ती जागतें गी जिसी बखार हा ते ओह् गेआ ठीक उसनै उसी फर्क पेई गेआ बस असें इ'यै नार्मल नार्मल चीजां लेइयै रक्खी दियां होंदियां बैंडेज़ बी फस्ट ऐड किट दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा समान रक्खे दा होंदा पर जादा ते हैनी पर थोह्ड़ा बोह्त रक्खे दे होंदा जियां बैंडेज होई गेई फिर लग्गी लुग्गी जा ते थोह्ड़ा जेहा ओह् ऐंटी ऐंटीबायोटिक्स बी रक्खे दा होंदा एह् सब चीजां थ्होड़ियां बोह्त नार्मल कैरी करनियां गै पौदियां जेह्दी बजह् नाल अपना असें जेह्ड़ा ट्रैकिंग ओह् शैल करियै चलदा रेह् साढ़ा